हा राजू भाई कहिड़ो हालु आहे मज़े में सुभाणे मूंखे ट्रेन पकिड़िणी आहे किथे मां ॿाहिरि थो वञां त तव्हां टाइम ते कल्ह अची वेंदा सुबुह जो नवे बजे जी ट्रेन आहे सवा अठे बजे अची वञो अ अधु कलाकु त रस्ते जो पंधु आहे ट्रेफिक रेफिक हुजे हिन करे हा लास्ट टाइम बि तव्हां मूंखे लास्ट टाइम बि तव्हांखे मां बुक कयो तव्हां बरोबर टाइम ते मूंखे स्टेशन पहुचायो हुओ कल्ह तव्हां टाइम ते अची वञो ट्रेन वरी छुटी न वञे त कल्ह घणे बजे अची वेंदा तव्हां हा सवा अठे बजे अची वञिजो नवें बजे जी ट्रेन आहे जी जी हा टाइम ते तव्हां पहुची वञिजो हा हा